विष्नु होटल मां हरेश हिंदूजा थो ॻाल्हायां तव्हांखे मां थोरे टाइम पहिरियों खाधे जो ऑडर ॾिनो त डिजर्ट में तव्हां वटि छा आहे फलूदो अथव अछा अछा तव्हां वटि केक आहे ॿियो मिठे में छा अथव ठीकु आहे तव्हां मूंखे ॿ केक ऐं ॾह फलूदा साणि मोकिलियो ॾियो ऐं ॿई अलॻि अलॻि थधा ऐं गरमु शइ अलॻि अलॻि पैकिंग करे मोकिले ॾियो